हेलो पहली बार भोट देने जा रहे है जी आप कितना बार दे चुके है आप कितना भोट देने में क्या क्या लगता है जी भोट देने भोट देने मे क्या क्या लगता है हँ पहलिये बार देने जा रहे है हँ बनल छै पहचान पत्र

तऽ अकेले चलि जाइ पड़ै छै

हँ हूँ अच्छा जेना उमन्ग नहि खुलल छै तऽ किए करल जाए ठीक हँ ओ तनी कम बेस करके बना लेने छी आओर बोले कि आधारकार्ड सिन्गल नहि ले रहै अच्छा अच्छा रखै छी फोन